हल्लो

हां जी हा सभु मिली वेंदा आहिनि बिल्कुलु हिकदमि फ़्रैश मिलंदा न न न हा हा त अगरि ईअं तव्हांखे काई शिकाइत मिले त तव्हां बिल्कुलु वापिसि करे था सघो पिया

अच्छा मुंहिंजो सूफ़ मिलंदव तव्हांखे अढाई सौ रुपए किलो ऐं हा न हे गरमीअ जो टाइम आहे न त असांजी खी खे बि प परितो न खाईंदो आहे फ़्रूट खराबु बि थी वेंदो आहे त असांखे बि महिनत करिणी पवंदी आहे उनजे रखु रखाव जे करे त उहे सभु थींदो आहे तव्हांखे काई कमी लॻे तव्हां बिल्कुलु वापिसि करे सघो था पोइ अची करे ॾिसिजो भले न वठिजो पर पहिरीं भले रेट अघि प ॿियनि जॻह पुछी करे अचिजो ऐं केला तव्हांखे मिलंदा सतरि रुपए जा डज़न ऐं पपीतो तव्हांखे चालीह रूपए किलो मिलंदो ऐं आं अमरु अमरूद तव्हांखे मिलंदा सतरि रूपए किलो न अमरूद त ॾिसो ॾाढा सुठा बढ़िया हिकदमि फ़्रैश ॻढ़ु वारा सुठा तव्हांखे मिलंदा तव्हांखे काई शिकाइत हिकु दफ़ो तव्हां वठी ॾिसो न वणनिव त तव्हां बिल्कुलु वापिसि था करे सघो पिया मूंखे ठीकु आहे ठीकु आहे बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु महिरबानी तव्हांखे बिल्कुलु काई शिकाइत न मिलंदी तव्हां इनजे लाइ बिल्कुलु निश्चिंत थी वञो जी ॾाढी महिरबानी हिकु दफ़ो ज़रूर अचो ऐं असांखे सेवा जो मौक़ो ॾियो ठीक आहे ठीकु आहे ठीकु आहे जी जय झूलेलाल जय झूलेलाल